जंहिंमहिल माण्हू पहली बार चितनार ठाहिणु शुरू कंदा आहिनि त हुननि खे ॾाढी दिक़त वेंदी अथनि और हू ॾाढी ग़ल्तियूं कंदा आहिनि क्योंकि हुननि खे काफ़ी कुझु शयूं उन्हनि खे पतो ई न हूंदो अथनि कि कीअं ठाहियूं कहिड़ा रंग भरूं कहिड़ो शेप ॾियूं केतिरो वॾो ठाहियूं कुझु पतो ई न हूंदो अथनि और त और गोलो तक ठाहिण बि न ईंदो अथनि जंहिंजी वजह सां उन्हनि खे ॾाढी मुश्किल वेंदी अथनि और हुन सां बचण जो सिर्फ़ु हिक ई तौर आहे हुननि खे ॾाढी ॾाढी महिनत जी ज़रूरत आहे और ॾाढी प्रैक्टिस जी ज़रूरत आहे जंहिंमहिल हू हिक ई चितनार खे बार बार ठाहींदा तंहिंमहिल वञी उहो हिकु चितनार सुठे सां ठवंदुनि हिक सुठे आर्टिस्ट लाइ चितनार जी ॾाढी प्रैक्टिस जी ज़रूरत आहे मां पिछले ॿिनि टिनि सालनि खां चितनार ठाहींदी आहियां पर अॼु बि मुसां चितनार में ॾाढी सारी ग़ल्तियूं ईंदियूं आहिनि और कंहिंमहिल कंहिंमहिल त मुंहिंजा गोला बि सही न ठवंदा आहिनि जे त मां ॾाढी परेशान थी वेंदी आहियां मुंहिंजे हिसाब सां हिक आर्टिस्ट लाइ ॾाढी महिनत जी ज़रूरत आहे ॾाढो महिनत करिणी खपेसि उन खे ॾाढी प्रैक्टिस करिणी खपेसि चितनार ठाहिण जी और रंगनि जी प्रैक्टिस करिणी खपेसि सही कॉम्बिनेशन ठाहिणो खपेसि त हीउ वञी हू हिकु सुठो आर्टिस्ट ठही थो सघे न त हू ईअं ई रहिजी वेंदो और सुठा चितनार कॾहिं ठही ई न पाईंदो